हॅलो हां हालो आं कित्या बद्दल म्हायती हय हय आतां पळय आमी आतां हांव राना वचपाचें आसा आनीक काजूचे सिजन न्ही आतां म्हणटगीर काजू हें करपा आसा ती जी बडी घेतल्या गोखाची बडी आनी हांव पळय आतां रानांत वतलें तुमका म्हायती जाय म्हणजें तुमी थंय रस्त्यार आसात काजू कडेन बी अशें आसात कळ आं बरें आनी तुमकां आं काजुचीं फोगां जीं आसता न्ही तीं फोगां खूब पिकपा जाय ताज्या नंतर हय ताज्या नंतर तशीं आसा न्ही ताज्या नंतर तीं अशीं पाड बी जाल्लीं आसपाक जायनात म्हणजे बरी निवळ अशीं आसपा जाय हां आनीक हां म्हणटगीर तिजें आं तें पयली तुमकां फोगाचें सांगतां आं फोगां जीं आसतात न्ही फोगां म्हणजे पिकिल्लीं तीं काजूची बोंड आसतात तें तीं सगळीं एक कडेन करतात आमी आनी बरी करून धुंवन घेतात कारण निवळ आसपाक जाय न्ही हां बरें धूवन घेतात मागीर ती आमी म्हणजे बरी म्हणजे ताज ताजो रोस काडपा खातीर आता यंत्र वापरतात तें यंत्रान काजुचो रोस काडलो वता बरो करून हें करून पयलीं लोक पांयांनी बी काडटाले आतां तशें ना कारण सगळीं हेल्था बाजून विचार करपाक पडटा न्ही आरोग्या बद्दल ते यंत्रान काजुचो रोस काडटात तो रोस मागीर साठोवन दवरतात आमी मागीर थंय एक वेगळे पद्दतीन व्हडले मडकी आसतात दोन मडकी आसतात आनी भट्टी म्हण आसता मागीर पोंदच्यान उजो केल्लो आसता आं होय होय पूण तुमकां म्हायती जाय म्हण्टाले न्ही तुमी होय तें तशें आसा आमचे मगीर ते आमी तातूंत हें करता रोस काडून त्या भट्यान अशें घातलो की मागीर तो वाफेचेंर जें पडटा ताजेंच तें सोरो तयार जाता काजूचो आं इतलें आशिल्लें आं बरें तर आं